हैलो हांजी एह् डाक्टर साह्ब बोला'रदे नमस्ते डाक्टर जी क्या हाल ऐ ठीक ओ बस ठीक एह् में डाक्टर साह्ब थुआढ़े शा दोआई लैत्ती ही पैह्ले बी मेरे दंदै गी प्राब्लम ही में पैह्ले ठीक होएआ थोह्ड़ा पैह्लें बी दोआई खाद्दी ते थोह्ड़ा फर्क हा मी लेकिन हून कोई चार पंज दिन होई गे उसदे बाद दी मी दोबारा एह्दी पीड़ जेह्ड़ी मेरी दाह्ड़ें ते दबारा शुरू होई दियां ते ना गी रुट्टी खलोंदी ने ना पानी बी पिच्छें अगर मुश्कल होई जंदी एह् दस्सेओ मी कोई नेईं ओह् में किश खाई बी लैत्ती ऐ ते किश बची दी बाद च फ्ही में पैह्लें थोह्ड़ा फर्क होई गेआ ते भी में बी छोड़ी दित्ती में आखेआ हून होई दा राम ते कोर्स में बी पूरा नेईं कीता हां तुसें मी ओ जेह्ड़ी पंदरां पंदरां बीह् दिन दी जेह्ड़ी दोआई दित्ती ही में कोई इक हफ्ता खाद्दी मी उत्थै बाद राम होई गेआ फ्ही में शैल रुट्टी रट्टी ठीक लगी पेआ खान फिर में ओ खाना बंद करी दित्ती हां ते ओ दोआई मेरे कश पेदी ऐ हां दोआई पेदी ऐ इक हफ्ते दी ते एह् जेह्ड़ी एह्दी दोआई ऐ तां में ओ तां तक्कर उस्सी खानी स्टार्ट करां जां पैह्ले क्लीनिक उप्पर जां इ'यां करनां में कल्ल थुआढ़े क्लीनिक उप्पर औन्ना ते दोआई तुस पैह्लें चैक्क अप करो ते उस स्हाबा फ्ही दोआई होर देओ निं तां हां एह् बी ऐ मैह्ने जानि कि दर्द जेह्ड़ी प्राब्लम मी जैदा बधी दी ऐ इक गल्ला ओ दोआई खंदे खंदे पता निं कदूं तक फर्क पौना ते पैह्ले चैक्क अप करी लेओ ते थोह्ड़ी रुट्टी वुट्टी बी खलोई जा कन्नै चार पंज दिन इ'यां होई गेदे पैह्ले इक हफ्ता इ'यां होई दा दर्द होंदे

ठीक ऐ ठीक ऐ डाक्टर साह्ब शुक्रिया जी